ग्रामीणके जे खेल होबैत छै ओहिमे केहनो मतलब कपड़ामे खाली पैरे हमसब खेलय छलियै आ शहरके खेलमे इएह देखैत छियै तनिका जूताके लै कऽ टी शर्ट कऽ लै कऽ इएह अंतर छै आओर तऽ केओ अंतर नहि छै हमसब ग्राममे पहिले मतलब बच्चा छलियै हमसब बच्चामे खेलैत छलियै एकटा हाफ पैंट आ गञ्जी पहिर कऽ खेलैत छलियै बिना जूताके खेलय छलियै आ शहरके बच्चाके एखुनका आइ तक देखैत छियै जे सबके जूता जूता आ स्पोर्ट आ टीशर्ट स्पोर्ट्स अहाँकेँ नाईट पैंट लै कऽ ओ सब मैदानमे गेला इहए अंतर छै आओर खेल तऽ खेल हइ खेल तऽ सब एके होबैत छै खेलमे तऽ कोइ अंतर नहि छै बस अपना अपना सोचके उपर फर्क छै आओर अपना अपना सोचमे केवल अंतर छै